असांजे घर जे बरिसा सदर बाजार आहे त उते सभु तरह तरह जूं सामान मिलंदो आहे भाॼियूं भुतियूं आहिनि फ्रूट आहिनि अनाज आहे कपिड़ा आहे ऐं कोई बि इलेक्ट्रिक सामान जुता कोई बि सामान सभु शयूं उते मिलंदियूं आहिनि ऐं उते सभु तरह जा माण्हू बि ईंदा आहिनि शाहुकार माण्हू बि ईंदा आहिनि ऐं मिडियम गरीब सभु टाईप जा माण्हू ईंदा आहिनि उते ऐं हर शइ उते मौज़ूद आहे ऐं उन्हनि जो अघु बि घटि आहे उन्हनि जी शयूं बि तमामु सुठी क्वालिटी जूं आहिनि किफ़ाइती आहिनि भाॼियूं बि ॿियनि बाज़ारनि खां उते थोरी घटि अघ में मिलंदियूं आहिनि ऐं जेको अनाज मिलंदो आहे दालियूं चांवर मसाला इहे सब मिलंदा आहिनि तमामु सुठी क्वालिटी जा बि मिलंदा आहिनि त हिकु दफ़ो वञि त पोइ दिलि न भरिजंदी आहे केतिरा बि थेला भरियल खणी वञि त उअ सब भरजी वेंदा आहिनि ऐं पोइ खणी बि न सघबो आहे पोइ तॾहिं बि थींदो आहे त अञा इहे बि शइ वठूं उहा बि शइ वठूं त ईअं लॻो पियो हूंदो आहे उते त बि उहा वठजे कुछ खाइणु पीअण जो सामान मिलंदो आहे उते बि थोरो टाईम लॻंदो आहे उहे बि शयूं सस्तियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं उन जो सवादु बि तमामु सुठो हूंदो आहे त इन बज़ारनि में वञी करे तमामु मज़ो ईंदो आ्हे ऐं केतिरो बि असांजो उते समान ख़रीद कयूं त लॻंदो आ्हे त ॿि अञे एतिरा पैसा त ख़र्च कोन थिया आहिनि ओ समान त तमामु घणो वठी छॾियो आहे त इन करे उते मज़ो ईंदो आहे कपड़नि जी उते वेराइटी हूंदी आहे त मन में ईंदो आहे त कहिड़ी शइ वठजे कहिड़े दुकान खां उते वठजे इहा वठजे उहा बि वठजे तमामु घणो वक़्तु लॻी वेंदो आहे ऐं पोइ माण्हू तृप्त थी ईंदो आहे त भई हा असां पंहिंजे थोड़े पैसे मां घणो ई समान वठी छॾियों ऐं जेको बि वरितो आहे तमामु सुठी क्वालिटीम जो वरितो आहे ऐं अघ बि सुठे अघ ते समान मिली वेंदो आहे त वञी करे मज़ो ईंदो आहे त हमेशह लॻंदो आहे ॿी हफ़्ते में हिकु हिकु दफ़ो त ज़रूरु उते वञजे ऐं उता सभु समान वठी अचजे भाॼियूं भुतियूं फ्रूट आहिनि ॿियों बि जेको राशन जो समान आहे जेको बि आहे कोई शइ ख़राब थी वञे त उतां वञी ठाहिराए अचजे त उहा सुस्ती पवंदी आहे त मज़ो ईंदो आहे उते किफ़ायती बज़ार में वञी करे